हमरासबके मूड़न जे छै से आब होइए आओर हमरासबके मूड़न उपनैन विवाह एनाहिए हैत रहतै मिथिलाके जे छै से पान मखान शानके साथ आओर नौआसब अबैए केश काटैए जाहिमे बाबा डिहबार बाबा अस्थान जे छै से हमसब गोरो लगबैलए जाइ छी धरती धर्मराज बाबाके गोरो लगै छी आओर माँ भगवतीके जे छै से अस्थान ओ उतरबारि टोल अएने दछिणबारि टोल दुनू टोल जे छै से जाए छी अपन भगवानके गोर तोर लगबै छी बजरङ्गबली सबके प्रणाम करैत अपना घर अबै छी आओर नउ नौआसब जे आओर नौआसब सब रहै छथिन तऽ हुनकासबके जे छै से निमन्त्रण सेहो खुआबऽ खाइके लेल दै छिए जाहिमे ब्राह्मण भोजनसब सबके खुआबै छी रसगुल्ला पूड़ी तरकारी बुनिआ ई सबके बेबस्था होइ छै मिथिलाके जे छै से पानो मखान बहुत बेस्ट छै आओर सुपारी जर्दा इहोसब सबचीज होइ छै कनि कनि तऽ हमरा हँसिओ लागि जाइए लेकिन बड़ सुन्दर जे छै से होइ छै तऽ हमरो जे छै से पाँच तारीख पाँच फरवरीके इएह फरवरीमे जे छै से उपनैन हैत तऽ वएह अपन बेबस्था बढ़िआँ रहतै मिथिलाके जे छै से जेना होइ छै सबगोटा करै छथि तेनाहिए हमहूँसब करबै आओर सबके निमन्त्रण खुएबै सबके जे छै से नौआ मूड़न होइए तऽ मूड़नके गीतोसब हमरा अबैए मूड़नोके गीतो अहाँसबके सुना सकै छी

तऽ विवाह उपनैनमे जे छै से मतलब उपनैनमे आओर मूड़नमे जे छै से इएह चलै छै आओर विवाहमे तऽ विवाहके गानासब चलै छै मिथिलाञ्चलके जे उदित नारायण झासब बहुत बहुत कलाकारसब गबै छथि तऽ हम अपन मूड़नके एखन मतलब ई गाना देलहुँ हँ उपनैनोमे इएह गाना बजै छै तऽ अहाँसब जे छै कहुना कऽ कऽ एहिपरमे दया दृष्टि दैत रहबै ब्राह्मणमे जे छै से चारिगो सँस्कार सेहो होइ छै जाहिमे विवाह आओर उपनैन सँस्कार ई आओर मूड़न ई तीनगो सँस्कार जे छै से होइ छै आओर जे छै से सब तऽ बुझिते छिए अहाँसब कहुना कऽ कऽ जे छै से हमसब निकालै छिए केहनो केहनो जे मतलब अपन होइ छै कि बुझलिए तऽ पाँच तारीखके पाँच फरवरीके हमर बसकट्टी छी उनैस फरवरीके हमर उपनैन हैत आओर तकर बाद बीस बाइसके जे छै से भोज भात सेहो करब तऽ बहुत बढ़िआँ उत्साह अइ जे सब आदमी अएथिन अपन मिथिलाके जे छै से जतेक भी छथिन से सर कुटुमसब अपन आबिकऽ खाना खेथिन बड़ सुन्दर कि कि कोना हेतै लेकिन पूड़ी रसगुल्लाके हमसब जरूर करै छी चाहे केहनोसँ केहनो गरीब किए ने रहब हमसब गरीब रही या अमीर रही चाहे जेना तेना भगवानके दयासँ जुड़ैए तऽ अहुना कऽ कऽ सबके जे छै से खुआबै छी चाहे भाते दाइलसँ हुअए तऽ भाते दाइलसँ या तऽ पूड़िए सब्जीसँ हइ तऽ पूड़िए सब्जीसँ कि बुझलिए आओर बात रहलै माछ मीटके तऽ हमसब मिथिलाके जे छै से मिथिलाके खाइ छी माछ मीट आओर बाद बाकी आओर कोनो मुर्गा तुर्गासब नहि खाइ छी हमसब ओहन वैष्णव टाइपमे रहै छी जतेक भी मिथिलाञ्चलके छी कि बुझलिए आओर एनाहिए उत्साह भरैत रहतै अहाँ सबके कृपा रहतै दया रहतै तऽ चलू तहन आब अहाँके हम कि बताबी आओर एतेक तक अहाँसब रहऽ दिऔ